पंहिंजे शेहर ऐं देश खे हरियाली ऐं स्वछता में रखण जे लाइ पाण खे हुनजी रक्षा करणु घुरिजे ऐं पाण खे थोरी ॻाल्हियुंनि जो ध्यानु रखणु घुरिजे जीअं त आसे पासे में वण लॻाइणु घुरिजनि पाण जेको ॿिज वठी करे सावा वण लॻायूं जमीन खोटे करे वण पोखियूं गुल पोखियूं जंहिंमें पंहिंजी जेकी स्वछता आहे हूअ बि थी वञे ऐं पंहिंजी आसे पासे में हरियाली बि रहे ऐं पंहिंजो शरीर बि सुठो रहे हवा पाणी बि सुठो रहे अहिड़े नमुने पाण खे कॾहिं पंहिंजे ह शरीर में बि वांदो घटि ईंदो हरियाली पाण खे आसे पासे में रखणु घुरिजे छो हुनखे ॾिसी करे पाण पंहिंजे पाण खे ख़शि ऐं ॾाढो सुठे नमुने महिसूसु कंदा आहियूं ऐं जंहिं ख़ाली मिट्टी विट्टी हूंदी आहे त हुनमें पाण जो मन बि सुठो न रवंदो आहे अहिड़े नमुने पाण खे साफ़ सफ़ाईअ में बि ध्यानु रखणु घुरिजे जीअं पंहिंजो पर्यावरण खराब न थिए प्रदुषण न थिए गाॾियूं एॾी दुनियां में हलनि पइ थियूं त उनजो ध्यानु रखणु घुरिजे जिते तिथे कचिरो ब फ़िटी करणु घुरिजे पाण खे ऐं जे कचिरे जी ॻाल्हि कयूं था त अॼकल्ह त हाणे सभु माण्हू ध्यानु रखण ई पइ था पर त अॻिते बि रखणु घुरिजे जीअं त सुको कचिरो आहे उन कचिरे जो दबो अलॻि रखणु घुरिजे ऐं आलो कचिरो आहे त उनजो कचरो जो दबो अलॻि रखणु घुरिजे अहिड़े नमुने हरियाली ऐं स्वछता जे लाइ पाण खे थोरो ध्यानु ॾियण घुरिजे जीअं पंहिंजे पर्यावरण खे नुक नुकसानु न थिए ऐं पाण खे वण बि वध में वधि पोखणु घुरिजिन ऐं हाणे त अॼकल्ह जेका नंढा नंढा ॿि ॿिज हूंदा आहिनि उन्हनि जी बैंक बि चालू थी वयी आहे जीअं पाण अंब खाऊं था उनजो जेको खोखी आहे जेको उनजो ॿिज आहे हूअ पाण खे रखी छॾण घुरजे हुनखे पाण खे पोखण जो ट्राय करणु घुरिजे ऐं वध में वधीक ॿिज जेका हूंदा आहिनि प पपैये जो ॿिज आहे त उहो बि पाण खे कोशिशि करणु घुरिजे त उनखे पाण मिट्टीअ में खोटे करे ऐं पोखे सघूं